हेल' औ आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बुंहरदों दा आंनि फन हरनायनि कारनानो जाहैबाय माने दानि थासारिखौ लानानै एसे नोंथांजों रायलायनो हागोन नामा औ औ अ माने एसे सोंहरनो लुबैदों माने दानि चिरां डिस्ट्रिकआव दानि थासारिया माबायदि सोलिनानै दङ

औ ओरैनो गामिनि देभेलपफ्रा माबायदि जानानै दङ दालाय औ ओरैफारसे माखासे गेलेनायफ्राव गेलेनायनि बिथिंफ्राव फरायनायनि बिथिंफ्राव माबायदि सोलिनानै दं दा बर्तमान

औ

ओरैनो ओमफ्राय लामानि फारसे बुंनो थाङोब्ला माबायदि सोलिनानै दं दा लामाफ्रा

औ होमब्ला धन्यबाद थाबाय नोंथांनिसिम जोंनिसिम फोरमायहरनायनि थाखाय होम्बा बेखिनि समाव दोन्थ'नोसै अ दे दे औ